औ आङो ए आइ नि सोमोन्दै एफा एनै मोनथिगौ ए आइ या जों सुबुं माहारिनि जिउआव माखासे मुलाम्फा गोनां खामानि मावनो हायो आरो बेखौ माब्लाबा समाव मोजाङै बाहायाब्ला बेनो जोंनि थाखाय खैफोद लाबोनो हायो ए आइ नि मुलाम्फाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबांआनो दङ जेरै ए आइ नि मदाव जोङो माखासे सुबुंफोरा हायि गोब्राब खामानिखौ जोङो गोरलैयैनो मावफुंनो हाबाय जेरै

ए आइ आ ए आइ खौ होननो थाङोब्ला जोङो ए आइ आ ए आइ नियाव बेराद गियान दङ बेयाव बियो गासैबो खामानिखौनो मावफुंनो हायो होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो सासे मा सासे ए आइ एबा मासे मोनसे ए आइ या बेनियाव सासे इन्जिनायारनि मेलेम डक्टरनि मेलेम गासै आरो एबा सासे बिगियानगिरिनि मेलेमखौबो जोङो सोनानै जोङो दोननो हायो ओमफ्राय होम्बाना जोङो मोनसे ए आइ आवनो जोङो सासे डक्टर आरो सासे इन्जिनियार आरो सासे बिगियानखौबो नुनो हागोन जोङो ए आइ या जोंनो गोबां हेल्प होदों जेन'बा जोङो अनलाइन बुस्थुफोर बायनो थाङोबा जोङो जोंनो ए आइ एसिस्टेन्ट होनाय जायो जायजों जोङो रायज्लारायनानै जोङो मदद बिनो हायो जोङो जुदि माखासे लामायाव थांनानै आन्दायहैयोब्ला जोङो ए आइ नि हेफाजाबाव जोङो बे आन्दायनायखौ जोङो क्लेयार खालामनानै लानो हायो ओमफ्रायसो ए आइ नि माखासे जेंनाया बेनोखि जुदि जोङो ए आइ नो बांद्राय बेनो बांद्राय इनफर्मेसन होनाय जायोब्ला जानो हागौ जों इयुनाव थांनानै ए आइ जों गाग्लोबहैजानो हागौ बेबादि जेंना फैनो हानायनि माने चान्सेस दं